मां नंढाइप खां जॾहिं मां सतें सालें जी हुयमि तॾहिं खां असांजे अंदरि में किताबनि खे पढ़ण जी जेका रुचि हुई उहा असांजे माता पिता माउ पीउ जाॻाई हुई उहे हमेशा असां खे हिकु किताबु पढ़ी वठण खां पोइ हिकिड़ो रुपयो ख़र्ची ॾींदा हुआ जंहिंजे हलंदे मां दादा जे पी वासवाणीअ जो नूरी ग्रंथ सिंधीअ में पढ़ियो हुयो धरतीअ ते सुर्ॻु राधा स्वामी ब्यास जी किताबु बि पढ़ी आहे डेल कार्नेगीअ जी हाऊ टु विन पीपुल लोगों का आपके साथ अच्छा व्यवहार ऐं किताबु पढ़ण जी अहिड़ी ख़ुशी अहिड़ी असां खे चाह हूंदी हुई की सिंधीअ जा किताब ॿालॿोध रिद्ध सुखमनी सभु कुझु असांखे सिंधीअ में ई पढ़ायो वियो मम्मी असांजी माउ जो चवणु हुयो जे तव्हां जी पढ़ण जी आदत सुठी थे वेंदी त तव्हां किथे बि विहंदव चार माण्हुनि में कंहिं समारोह में त तव्हां उन्हनि जे साम्हूं बिना ॾके बिना हिचके ॻाल्हाए सघंदव पूरे समारोह जो दिलि जीते सघंदव जंहिं ॿालक में पढ़ण जी अगरि आदत अची थी वञे त हू कॾहिं बि कंहिं बि वाद विवाद प्रतियोगिता तर्क वितर्क प्रतियोगिता में कॾहिं बि उहो जीते वेंदो छो करे उन जेको ज्ञान अर्जित कयो आहे उहा उन जी ताक़त ठही वेंदी मुंहिंजे माता जो चवणु हुयो की ज्ञान तव्हां जो अहिड़ो धनु आहे जेको कॾहिं बि को चोर तव्हां खां चोरी कोन करे सघंदो सदाईं उहो तव्हां जो साथ ॾींदो पढ़ण जो ज्ञान हिकिड़ी आत्मिक शक्ति ॾींदो आहे उहो तव्हां खे कंहिं बि उमिरि में असां खे अकेलो न महिसूसु थियणु ॾींदो पढ़ण जी आदत सदाईं तव्हां जे अंदरि हिकिड़ो उत्साह पैदा कंदी जीवन खे जीअण जो निराशा न अचणु ॾींदी आहे पढ़ाई असांखे हिकिड़ो सफल वक्ता ठाहींदी आहे सफल माण्हू ठाहींदी आहे जेको समाज में कंहिं बि क्षेत्र में पंहिंजो योगुदान ॾेई सघंदो आहे पंहिंजो भाॻीदारी ठाहे सघंदो आहे ऐं सिंधियत त असां जी एॾी सुहिणी ॿोली आहे जीअं उन में को बि अगरि तव्हां साहित्य पढ़ो था जीअं नूरी ग्रंथ हुयो पूने में दादा जे पी वासवाणी दादा भॻवान दास वासवाणीअ जो रचियलु ग्रंथ आहे जंहिंमे परमात्मा जी एॾियूं सुहिणियूं ऐं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं लिखियल आहिनि की हो मालिक असां सा अंग संग आहे दुनियां जी का बि मुश्किल असांखे भारी कोन लॻंदी जे असां उन मालिक जो नालो अंदरि में जपींदा रहंदासीं उन्ही सिमरन सां भॼन सां अंदरि में उहो ॿलु मिलंदो आहे की तव्हां कंहिं बि जीवन में अचणु वारी मुश्किल खे पार करे वठंदा आहियो माया अचिणी वञिणी कहिड़ी कहिड़ी बाहि कंहिंजी चोर खणी विया कंहिंजी साड़े बाहि सफिली थींदी साए जा ख़र्ची साईंअ नांव ते कंहिंजी दॿी रही धूड़ में कंहिंजी राजा खाए सफिली थींदी साए जा ख़र्ची साईंअ नांव ते सो दुनियां इअं ई बणियलु आहे सवाइ माया जे हिते को बि को बि शइ सॼी माया सां घिरयलु आहे और जेको जेको निराकारु आहे परमातमा उहो ई शाश्वत सत्य आहे उहो ई हिकिड़ो सचु आहे जेको असां सां जीअरे बि गॾु आहे ऐं मौत खं पोइ बि असां सां उहो रब गॾु आहे जय झूलेलाल